बिजली प्लान्ट हम देखलियै कि बिजली प्लान्टमे कभी आगि लागि जाइ छै कभी बराम बराम उड़े लगै छै हम एकराबाद दूधके प्लान्ट हम देखले छियै दूधके प्लान्टमे बहुत बहुत दूध खरीदै छै दूधके मक्खन बनबै छै एकराबाद दूधके मे सँ घियु निकालिके घियु भी बेचै छै एकराबाद बाहरमे हमसभ देखने छियै लोहा प्लान्ट लोहा प्लान्टमे छड़ भी बनै छै एकराबाद लोहा प्लान्टमे अथी पत्तर बनै छै एकराबाद की कहै छै छरिया भी बनै छै एकराबाद प्लान्टमे बनलाके बाद बाहर बाहर बिक्री होइ छै मार्केटमे जाइ छै मार्केटमे मार्केटवला ले जाइ छै तऽ मार्केटमे सँ लोग किसानसभ किनके ले जाइ छै घरमे लगबै छै कोनो हऽर किनिके ले जाइ छै हऽरके प्लान्ट भी देखने छियै हऽर जोतयवला ऊँखके दौन फारयवला भी मिलै छै तकराबाद दूधसँ मक्खन निकालिके एकराबाद मक्खन बेचि लै छै एकराबाद घी बेचि लै छै एकराबाद जे दूध बेचलक तकराबाद दूध भी बेचि लै छै निकाललाके बाद